हाँ जी सर जी बोलिए बोलिए आपको कहाँ जाना है अच्छा आपको ओम कारेश्वर जाना हैं एम पी में तो अजमेर है वो तो काफ़ी दूर हैं कितने जने हैं आप लोग कितने जने सोलह जने हो जाएगा सोलह जनों के लिए बड़ी गाड़ी करवा देंगे देखो सत्रह रुपए पर किलोमीटर लेंगे हम आपसे ऐ सी गाड़ी होगी आपकी और सत्रह रुपए के हिसाब से हम पूरा यहाँ से आपको वहाँ तक का जाने और वहाँ से आने का जो भी होगा उसमे आप जो है आप टोटल सत्रह रुपए दो अरे भैया सोलह लोगों को लेके जा रहे हो ज़्यादा कैसे हो जाएगा और जितने ज़्यादा लोगों को लेकर जाओ तो बहुत कम खर्च आएगा आप लोगों का जितना ज्यादा लोग होते है उतना ज्यादा खर्चा कम आता है ऐ सी गाड़ी है बिना ए सी के जाना है तो पंद्रह रुपए दे दो चलो फिर हम ऐसी बंद कर देंगे गाड़ी का ए सी के साथ सत्रह रुपए रेट लगेगा बाकी बिना ऐसी के पद्रह रुपए चलेगा है ना और रात को वहाँ पे मेरा बंदा रुकेगा तो उससे भी हिस्से का भी चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जो हमारा रहेगा ड्राइवर आपको कितने दिन के लिए जाना है चार दिन रहेगा चार दिन के लिए मेरे ड्राइवर को खाना पीना उसके अलावा पाँच सौ सात सौ रुपए अलग से देना पड़ेंगे और आपको जितने किलोमीटर रुकाय वो आप पे वो आप पूरा काउंट करके हम पूरा बता देंगे और पहले आपको हम बता देते हैं कि पहले आपको एडवांस में पाँच हजार रुपए जमा कराने पड़ेंगे और जमा एडवांस जमा करवाना पड़ेगा जमा करवाने के बाद वो आपका जो पेमेंट है वो रिफंडेबल नहीं होगा मतलब चेंज नहीं होगा क्योंकि हमें आपको बुक कर लिया है बुक करने के बाद हम चेंज नहीं करते है कैन्सल नहीं करते है तो वो आपको पहले देना होगा पैसा बाकी रेट वाइज मैंने बोला था आपको रेट लगाइए गाड़ी बिल्कुल नई है ऐसी गाड़ी है स्मार्ट क्लास गाड़ी है ड्राइवर साथ ही है ना ठीक हाँ वो वाली गाड़ी आएगी आपके पास देखो कितने हैं सोलह आदमी है आप लोग ठीक है ऊपर नीचे करके आप हम साढ़े सोलह रुपए कर दीजिए है ना साढ़े सोलह में कर देंगे आपको पचास रुपए कम पर किलोमीटर पे और उसके बाद आपको एडवांस बुक के लिए एक बार आप गाड़ी देखने के लिए आ जाओ मुझे ऐड्वैन्स जमा करवा दो आके गाड़ी देख लो एक बार उसके बाद आप देख लो की भई हाँ गाड़ी में क्या सुविधाएँ है गाड़ी के टायर वायर बिलकुल नए है बिलकुल नई गाड़ी है आके देख लो एक बार और ऐड्वैन्स का देख लीजिएगा पहले मैं ऐड्वैन्स लूँगा उसके बाद ही मतलब आपको कन्फर्म कर दूँगा उससे पहले नहीं करूंगा तकलीफ क्या आएगी ड्राइवर भी आपको बिल्कुल साफ सुथरा हाइजीनिक मिलेगा मास्क लगाया हुआ होगा और आप लोग भी आप भी हाइजीनिक रहना ही पड़ेगा बिना हाइजीनिक के तो दूसरे शहर में जा ही नहीं सकते है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा आप ने

हाँ बिल्कुल गाड़ी जाएगी आराम से रात भर वहीं है आप साथ ही रहेगा आपके साथ उसका उसमे कोई परेशानी हाँ बिल्कुल बिल्कुल आदमी बिलकुल बहुत बढ़िया है हाईजिनिक का बंदा है कोई दिक्कत नहीं ईमानदार ड्राइवर होगा आपका सामान भी लेके जा सकते है कहीं भी घूम सकते है कोई दिक्कत उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ताकि हमारे ड्राइवर को कोई तकलीफ ना हो उस चीज़ की ठीक है आप आके गाड़ी देख लीजिए और ऐड्वैन्स जमा करा दीजिए हाँ हाँ अभी आके गाड़ी देख लीजिए ना गाड़ी दिखा देते है आपको बाकी बाहर ही खड़ी है ठीक है सर ओके सर धन्यवाद